जीअं त अॼुकल्ह दवाऊं ॾाढियूं महिंगियूं आहिनि शाहूकारु त माण्हू वरी बि वठी सघे थो ग़रीब माण्हू नथो वठी सघे जीअं त असां ॿई ज़ाल मुड़सुनि खे बी पी ऐं शुगर जी तकलीफ़ आहे असांजो अधु ख़र्च दवाउनि में वेंदो आहे कंहिं महिल कंहिं महिल दुखु सुखु अचे थो डॉक्टर ॾे वेंदा आहियूं त उहो महिंगियूं महिंगियूं गोरियूं लिखी ॾींदा आहिनि पंद्रहनि पंद्रहनि ॾींहनि जो कोर्स लिखी ॾींदा आहिनि एक्स रे लिखी ॾींदा आहिनि पोइ मेडिकल वारे खां पुछंदा आहियूं त हज़ारनि जूं दवाऊं ॿुधाईंदा आहिनि उहो बि असां वठी न सघंदा आहियूं इन करे जेके सेंट्रल दवाख़ाना आहिनि हुननि वटि असां दवा वठणु वेंदा आहियूं ऐं असांखे उहे फ़ाइदे में दवाऊं ॾींदा आहिनि असां उतां लाइन बि हूंदी आहे तॾहिं बि असां हुते वञी लाइन लॻाए करे वठी ईंदा आहियूं असांखे सेंट्रल दवाख़ाना असांखे फ़ाइदो ॾियनि था असां नागरिकनि लाइ फ़ाइदे में दवाऊं ॾियनि था असां उतां दवाऊं वठी पंहिंजो इलाजु कंदा आहियूं